बिहारमे प्रचलित विभिन्न धर्म शिक्षा विद्याके मुद्दामे छथि धार्मिक विद्यालय पाठ्यक्रम छै जे अहाँके वेद विद्या केन्द्र छलै हमर सबके गाममे आओर जाहिमे संस्कृत बजै छलिए हँ संस्कृतमे करै छलिए हँ तकर बाद सेहो मैथिलिओमे बजै छलिए हँ जेकि एक विशेष प्रकारके छलै हँ जाहिमे उत्थानके लेल छात्रवृत्रि योजनाओ छथि जकर जे स्टूडेन्टसबके मिलबाके छै ओहि दुआरे अग्रसित होइ छलै हँ स्टूडेन्टसब